میں آپ کو اپنے اتر پردیش کے ایک مشہور ادارے دار العلوم دیوبند کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو تقریباً ستر سال سے ہے اور اس کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں مولانا قاسم نانوتوی ہیں جن کا گھرانہ آج تک بھی زیر تعلیم ہے اس کی نگرانی کرتا آ رہا ہے ان کی کئی نسلیں گزر چکی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہیں یہ بہت بڑا ادارہ ہے بلکہ اتر پردیش کا نہیں بلکہ پوری ایشیا کا یہ بڑا ادارہ مانا جاتا ہے اور یہاں بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں جیسے مولانا ارشد مدنی جیسے کا گھرانہ مولانا عثمان منصور پوری کا گھرانہ اور اشرف علی تھانوی جیسی ہستیاں اس میں گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پڑھنے پڑھانے میں صرف کری ہے بڑی دین کے اوپر بڑی قربانی دی ہے ایسی ایسی ہستی اس ادارے سے نکلی ہے بڑا دلچسپ ادارہ ہے اور بڑا معروف اور ادارہ ہے یہاں بہت لوگ گھومنے آتے ہیں اور اس ادارے کو دیکھنے آتے ہیں اور اس سے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے جو آتا ہے وہ اس سے نور حاصل کرتا ہے اور اپنے دل کو ایک اطمینان سا حاصل کرتا ہے اس کے دل کو اس جگہ کو دیکھ کے وہاں کے اداروں کو دیکھ کے وہاں کے بچوں کو دیکھ کے اور ان اساتذہ کی محنت کو دیکھ کے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے